ہاں جیسا کہ میں دیکھ پاتا ہوں کہ لوگوں کو اکثر وائی فائی میں پرابلم ہوتی ہے اور فین میں پرابلم ہوتی ہے کولر میں پرابلم ہوتی ہے تو اس کو میں کچھ حد تک حل کر دیتا ہوں جیسے کولر میں پرابلم کیا آتی ہے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا سوئنگ کا آپشن ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ سوئنگ کا آپشن ہوتا ہے تو اس کو میں بتا دیتا ہوں اور جیسے ہمیں چینج کر چینج کرنا ہوتا ہے نا اس کی جو گھاس ٹائپ کی جو وہ چیز ہوتی ہے اس کو ون ایئر میں یا سکس منتھ میں ہم چینج کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو وہ پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ جب سے کولر لاتے ہیں تو لگا ہی رہتا ہے تو اس میں سے اسمیل بہت گندی آتی ہے تو اس کو چینج کر دیتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں اور وائی فائی میں اکثر پرابلم ہوتی ہے کہ ایرر آتا ہے آپ کو اس میں وائی فائی کنیکٹ نہیں ہو پاتا ہے صحیح سے تو اس کو میں صحیح سے کر دیتا ہوں اور کبھی کبھی ریڈ لائٹ بلنک کرتی ہے تو اس کو آپ وائر نکال کر کے پھر سے لگائیں گے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے